जबलपुर जिले में कई तरह के बिजनेस होते हैं उनमें से पहला बिजनेस है कृषि अनाज मतलब हमारे यहाँ दीन दयाल में कृषि उपज मंडी है तो वहाँ उससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि गाँव से गाँव से किसान अनाज सब्जियाँ फल ये लेकर हमारे शहर जबलपुर में आते है तो उन्हें यहाँ आगे काफ़ी मुनाफा मिलता है काफ़ी फायदा मिलता है और हमारे जबलपुर में कपड़ों का भी काफ़ी व्यपार है यहाँ हर तरह के कपड़े मिलते हैं और हमारे जबलपुर में सब्जी मंडी भी है वहाँ हर मतलब गाँव से एकदम स्वच्छ शब्द स्वच्छ एवं शुद्ध सब्जियाँ मिल जाती हैं जो हमें आमतौर पर नहीं मिल पाती है